मैंने केवल पिछले छः वर्षों से ईमानदारी से फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों तरह की किताबें पढ़ना शुरू किया है लेकिन इस दौरान मैंने कुछ किताबें पढ़ी जिन्होंने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी उन्होंने मुझे अविश्वनीय तथ्यों से अवगत कराया उन्होंने उस विज्ञान के बारे में खुलासा किया जिसके बारे में मैं नहीं जानता था उन्होंने मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाई जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती उन्होंने मुझे ऐसे रुलाया जैसे मैंने कभी रुलाया ही नई उन्होंने मुझे ऐसे हँसाया मानो मुझे चिन्ता करने की कोई बात ही न हो जब मैं अकेली होती तो वो मेरे साथ होते थे उन्होंने मुझसे कहा कि जीवन कई तरीकों से जिया जाता जा सकता है उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं जो था वैसे ही रहना ठीक है लेकिन यह मैं भी सीख शकती